हैलो स्विगी मां खालसा वारे मीट वारे जी दुकान खां तव्हांखां हिकु मलाई टिक्का ऐं हिकु चारि फुल्का ऐं ॿ तंदूरी रोटी ऐं हिकु प्लेट दालि मखनी ऐं हिकु प्लेट पनीर जी भाॼी घुराई हुई पर मूंखे पोइ यादि आहियो कि अॼु त मुंहिंजी धीउ जो एकादशी जो वृतु आहे ऐं हिन जे करे असां इहे नॉनवेज न खाईंदासीं हिन जे करे मूंखे इहा ऑडर कैंसिल करिणो पयो आहे त तां हीअं कयो कि हीअं कयो भई इहे ऑडर कैंसिल करे छॾो छोजी छोकी अॼु असां न खाईंदा आहियूं इहे शयूं हिन जे करे तव्हां इहे ऑडर कैंसिल करे छजो